माखासे बिफांफोरखौ गायजेननाय समाव मोजांयै जोथोन लायोब्ला बिफांफोरा बिफांफोरखौ थांहोनो गोब्राब जाया आरो माखासे जिब जुनारफोरनिफ्राय जों बे फिफांफोरखौ गायजेननाय समाव रैखा खालाम नांगोन आरो माखासे बिफांफोरखौ गायनायनि उनाव गोबां बिबांनि सानदुंनिफ्राय ओ रैखा खालाम नांगोन आरो नांनाय बादि बिबांनि दै जगायनानै होनांगोन जाहाथे बिफां फोरा राननानै थैनो मोना अब्ला जों बिफांफोरखौ फोथांना लाखिनो गोब्राब जाया माखासे ओ रानखावनाय बोथोराव जेरैबादि बिफांखौ आदर लानांगौ जाहाथे बेयाव ओ सम मथे दैखौ गोनां जानाय बिबांनि जों होनानै लाखिनांगोन आरो गोबां रोखोमनि ओ अरगेनिक हासारफोरखौ जों बिफांनि रोदायाव होनांगोन बिफाङाव माखासे ओ हाग्रा बेनदों फोरखौ ओम बोस्रांनानै होनांगोन आरो दानस्राङै दानस्राङै साफा खालामनानै जों लाखिनांगोन मोसौ मोसा मोनजायैनि थाखाय ओम बेराफोर दुमनानै होनांगोन जायनि थाखाय बिफांफोरनि रोदाफोरा मावनो मोना आरो बिफांआ थांनानै थानो गोरलै जायो आरो बिफांफोरखौ सम मथे नायबाय थानांगोन जेरैबादि माखासे खहा खालामग्रा एम्फौफोरा बिफांखौ जानानै खस्थ खस्थ एबा नस नस्थ बा फोजोबस्राङा बेफोरनिफ्रायबो जों बिफांफोरखौ रैखा खालामनांगोन जाहाथे बे बिफांआ मोजाङै मोजां थाङो आरो उनाव हाय लागै जेबो खैफोदाव गोग्लैया